मैं हम अपने फोन पर मतलब बहुत तरीके का मीम्स उम्स या फिड़ बहुत तरीका का कॉमेडी वीडियो ये सब देखते हैं जो कि देखने में बहुत मज़ा उजा आत आता है और मेरा पसंदीदा भी है बहुत ई जो देख कर हमको बहुत पसंद आता है औड़ फिड़ खेल कू दौड़ने के समय और फिर दौड़ने से संबंधित जैसे कि कोई भी चुटकुला हो गया कि हम दौड़ेंगे हम जीतेंगे हम जरूर जीतेंगे यह मतलब बोलने में तो उतना कॉमिडियन नय लगता है लेकिन जब इसका बीडियो देखते हैं तो वह बहुत ही कॉमेडी भरा हुआ है और उसे देखके आपको भी हँसी या जाएगी इतने कॉमेडी भ इतना कॉमेडी है उसमें इतना मतलब वह मुझे बहुत ही पसंद है वैसा वैसा मीम्स दौड़ने से संबंधित और भी या फिर जैसे कि मैं अपनी दूसरी रुचियों के बारे में कहूँ तो मुझे बहुत तरह तरह की शायरीयाँ सुनना जैसे कि एक कवि हैं पोएट हैं राहत इंदौरी साहब वह बहुत ही अच्छा अच्छा शायरी करते हैं और उनका शायरी सुनना हमको बहुत ही पसंद है वह तरह तरहक शायरी बोलते हैं जैसे कि कोई शायरी है उनका एक शायरी है कि झूठो ने झूठो से कहा है सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ है घड़ के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो ऐसा ऐसा ही शेर है और यह सब शेर सुनके हमको मतलब बहुत ही हँसी आता है और लगता भी है कि कितना मस्त बात बोले हैं कितना कम शब्दों में तो ऐसा ऐसा ही है बहुत सारा ई सब ई सब सुन कर या सब ई सब देख कर मतलब अगर हम उदास भी रहते हैं या गुस्से में रहते हैं समझ लीजिए तो मतलब मूड खराब रहता है किसी भी बात का के कारण तो अगर हम ये सब देख लेते हैं तो मतलब हमको बहुत ही ज्यादा हँसी आ जाता है और फनी लगता है ई सब मीम्स देख कर अब तरह तरह के मीम्स है मीम्स तो क्या ही कहे मतलब मेरा एक दो अच्छा दोस्त है तो उसके पास अच्छा अच्छा मीम्स आता है उसके पास अच्छा अच्छा मीम्स आता है वो हमको भेजता है तो उ हम जब देखते हैं त हमको बहुत ही मतलब अच्छा लगा आता अच्छा लगता है कॉमेडी भरा लगता है पूडरा त यही सब यही सब तरीका से